السّلام علیکم جی میں جی عائشہ بس ٹریول سے جی مجھے گاڑی چاہیے تھی ایک آدمی کا کیا چارجز ہے جی مجھے سٹرڈے کی مارننگ نکلنا ہے اور سنڈے نائٹ واپس ہونا ہے اچھا اگر پیکیج فیملی کے ساتھ سات آدمی کا پیکیج ہے اچھا پھر ٹریولس میں ڈسکاؤنٹ وغیرہ نہیں نہیں سِری وینوگوپالہ سوامی ٹیمپل جانا ہے اور کہیں نہیں جانا ہے ہاں ڈائریکٹ جانا آنا ہے جی جی نہیں جی اماؤنٹ کتنا ہوں گا ٹھیک ہے کچھ کم کریے تو اچھا اچھا اچھا ٹھیک اچھی بات جی ٹھیک ہے میں آپ کو کنفرم کر کے میں آپ کو ریپلائی کرتی